हेलो ओला वाले भैया बोल रहे हैं हमें रात में सुरक्षित पहुँचाने के लिए आपका बार बार धन्यवाद करते हैं क्योंकि रात में कोई भी हमें सुरक्षित नहीं पहुँचाता कोई भी कुछ भी कर सकता है इसलिए आपका हम बार बार धन्यवाद करते हैं